हैल्लो हां जी आहो बोल्लो तुस कौन अच्छा बोल्लो कुछ कम्म हां जी हां आहो किन्नी तरीक आना ऐ ठीक ऐ आहो केह् केह् कराना तुसैं हां बाल स्ट्रैट कराने कन्नै बाल कलर कराने ठीक ऐ ठीक ऐ टैम कोई लग्गी जाना तुसें मि कोई तिन घैंटे लग्गी जाने स्ट्रैट वी कराने होंगङ ना स्पा वी कराना हो स्ट्रैट वी कराने होंगङ कलर वी कराने होंगङ तिन घैंटे लगदे ऐं तिन घैंटे दे किन्ने पैसे बनने ऐ दिक्खो स्ट्रैट करने दा लग्गना सत्त ज्हार रपेया सत्त ज्हार ऐ पर इसलै डिस्काउंट चला दा तुसें पंज ज्हार रपेया लाऊना ऐ ठीक ऐ ते जेह्ड़े कलर करने तुस आक्खा दे कलर वी तुं'दा दो ज्हार पच्ची सौ धोड़ी लग्गना ऐ हां ते स्पा दा इय्यां पन्द्रां सौ ऐ ते ज्हार रपेया लाऊना तुसें डिस्काउंट देइयै आहो हां हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ नाम केह् ऐ तुं'दा ठीक ऐ ठीक ऐ फिर आई जायो तुस पक्का ठीक ऐ ठीक ऐ